हेलो हूँ कहुँ हाँ हमरा दोकानमे बहुत तरहकेँ मोबाइल अछि ताहिमे नोकिआ कम्पनीके मोबाइल अछि सैमसङ्गके मोबाइल अछि ओपोके मोबाइल अछि रेडमीके मोबाइल अछि आओर बहुत तरहकेँ मोबाइल अछि की की लेबेके हइ अहाँकेँ से बाजू हँ अखन छूट आएल छै छूटमे अहाँकेँ दश परसेन्ट छूट मिलत एकर मोबाइल जे छै अहाँकेँ पन्द्रह सए से लेकरके चौदह हजार तकके मोबाइल छै आब अहाँकेँ की चाही मोबाइल से बाजू हाँ तऽ अपने जे मोबाइल लेबै ई मोबाइल लेबै अपने नगद लेबै कि किस्त पर लेबै हाँ अहाँ जे दो हाँ तऽ दोकान पर अहाँ आउ आ ओहिठाम देखब ओकर बाद ओहिठाम जे है पता चलत कि हम बताएब कि केना की लागत की छूट मिलत या किस्तमे केना की होएत सभ देखिके हम बताएब हमर दोकान भेल मेजरगञ्ज भए गेल एहिठाम से दू किलोमीटर दूर अछि दश बजे दोकान खुलि जाएत शाम पाँच बजे तक दोकान खुजल रहत आबऽके लेल छै एहिठाम से टेम्पूके व्यवस्था छै या रिक्शाके व्यवस्था छै आधा घण्टा लागत हाँ हम दोकाने पर रहैत छिऐ अगर हम दोकान पर नहिओ रहब तऽ आसे पासमे रहब अहाँकेँ हमरा कॉलिंग कऽ देब हम ओहिठाम पहुँच जाएब ठीक छै पहुँचूँ अहाँ एहि लेल अहाँकेँ स्वागत अछि हाँ ठीक छै दोकान पर अहाँ पहुँचू ने की छै कि ओतऽ एकसँ एक सेट छै हर सेटके